हा मूंखे भई बगीचो ठाहिण जो जाम शौंक़ु आहे भई मां छित ते घटि वधि पसंदि कंदी आहियां छा त छित ते वरी मथे वञिणो पवे ऐं वरी टंगुंन वहुंन में बि सूर पवंदो आहे छित ते वञण जे लाइ ऐं हेठि भई सुठी तरह ठाहे सघंदी आहियां वण मण सुठी तरह लगंदा आहिनि उनजी ग्रोथ बि सुठी तरह थींदी आहे ऐं पाणी ब उन्हनि में घटि ॾियणो पवंदो आहे इन करे भई मूंखे हेठि भई सुठी तरह वण फल फूल बि सुठी तरह लगंदा आहिनि भई मेव जेके फ़्रूट व्रूट थींदा आहिनि उहे बि सुठा लॻी वेंदा आहिनि ऐं वॾा थींदा आहिनि ऐं इन्हिनि खे बि भले ॾींदी बि आहियां थोरो केॾी महिल खातर बि विझंदी आहियां त बि भई हली वेंदो आहे सम्झो केॾी महिल नथी बि विझां त बि हली वेंदो आहे पाणी बि घटि भई पवे ऐं भई सम्झो पारी ठहियल आहे उनमें भई जमीन में वण बि सुठो लगंदो आहे तंहिंखा पोइ भई असां भई इहो आहिनि वाङन आहे वॾो त पोइ पारी सुठी तरह ठहियल आहे ॿियो असांजे भई बगीचे में गुल वुल बि सुठा थींदा आहिनि ऐं जे के बि भाॼियूं वाॼियूं थोड़ियूं लॻल आहिनि उहे बि जाम सुठी तरह थींदियूं आहिनि गुल बि मस्तु मस्तु लॻल आहिनि ऐं उहे उहे वण लॻल आहिनि गेंदे जा ऐं बगीचे में भई उहे जेके जासूस जा थींदा आहिनि ॿारामासी जा थींदा आहिनि मैंगो थींदो आहे भई अंब भई जीअं भई खजूर लॻल आहे तंहिंखां पोइ वरी ऐं इहो जो छा अंगूर लॻल आहिनि ऐं उहे लीचीअ जा वण लॻल आहे ऐं गुलन फुलन जा बि जाम लॻल आहिनि टमाटे जा लॻल आहिनि भई सुठी तरह सां सब थींदा आहिनि भई तंहिंखां पोइ भई इहो का बि दिक़तु न थींदी आहे वेचारा हवा पाणी सुठा हवा बि ॾींदा आहिनि सुठी तरह खुशबू ब ईंदी आहे गुलनि जी हा